हैलो हा मां गोल्ड स्मिथ मां होपचंद सोनारो ॻाल्हायां पियो तव्हां केरु हा हा हा हा बिल्कुलु तव्हां इहा नियाणी जी मंगणी आहे न थोरनि ॾींहनि में हा हा हा हुकुम कयो टे चूड़ियूं भाऊ चारि थींदियूं आहिनि या ॿ थींदियूं आहिनि टे कोन थींदियूं आहिनि चारि चूड़ियूं ऐं टे कंगण कंगण ॿ थींदा हा हाणे ॿुधो तव्हांखे नियाणी लाइ मां सलाह ॾियां थो हिकिड़ी चेन ऐं ॿियो हिकड़ी इंगेज सगाई जी मुंडी ऐं कननि जा झुमका ऐं ॿियो न तांजो चूड़ियूं चूड़ियूं जेके आहिनि से कंगण टाइप इहे चारि शयूं ठाहिरायो ॿियो वधीक हिन वक़्त करण जी ज़रूरत कोन्हे पोइ वरी शादीअ टाइम ते वधीक ठाहिरायजो ठीकु आहे न त हाणे अचूं पहिरीं चेन ते त चेन लॻभॻि अठ खां ॾह ग्राम जी थींदी आहे हाणे उनमें तव्हांखे रोज़ गोल्ड जी या न यैलो गोल्ड खपे यैलो गोल्ड न त अॼ जो अघु ॿावीह कैरेट जो आहे उणहतरि हज़ार पंज सौ ओ उणासी हज़ार पंंज सौ हाणे उनमें तव्हांखे अरिड़हं कैरेट बि वारो माण्हू वठंदा आहिनि वीह कैरेट वारी बि वठंदा आहिनि तव्हांखे कहिड़े कैरेट जी खपे ॿावीह कैरेट ठीकु आहे न त उहो जे ॾींह तव्हां डन कंदा न उने ॾींहं जो जेको मार्केट रेट हूंदो उहो लॻंदो अॼ तव्हां हा कयो था त अॼ जो जेको रेट आहे उहो उणासी हज़ार पंज सौ अथव ठीकु आहे न त हाणे इहो अठ खां ॾह ग्राम जी चेन थींदी बराबरि ऐं मेकिंग चार्ज मार्केट में ॿारहं सौ रुपए आहे पर तव्हां खां अढाई सौ घटि वठी करे मां साढी नव सौ लॻाइंदुसि ठीकु आहे न वधीक केतिरो वधीक ठीकु आहे पंजाहु रुपया घटि करे नव सौ रुपया कजो नौ सौ खां कोन थींदो छो बाज़ारि में त ॿारह सौ रुपया अघु आहे ठीकु आहे नौ सौ रुपया इनजो थींदो अछा हाणे कंगण तवां रोज़ गोल्ड जा न वठंदा त वधीक सुहिणो लॻंदो बाकी तव्हांजी मर्ज़ी यैलो गोल्ड चओ त मूंखे कोई ऐतराज़ कोन्हे हा हा त रोज़ गोल्ड जी जेका न न मजूरी आहे उहा न घणा ई आहे उहे सोरहं सौ रुपया पर ग्राम थींदी ठीकु आहे न हा उहे नौ सौ रुपया इहे सोरहं सौ रुपया ऐं इहा न इन जो वेट तव्हां ॿुधाईंदा चेन जो वेट मां ॿुधायो पर हिन जो वेट तव्हां ॿुधाईंदा भई घणे ग्राम जी खपे ॿारहं ग्राम जी न ठीकु आहे त इहे ॿ आइटमूं नोट कयूं ॿारहं ग्राम जा चारि चूड़ियूं कंगण टाइप रोज़ गोल्ड में ऐं गोल्डन चेन अठ खां ॾह ग्राम ठीकु आहे अछा हाणे इन खां पोइ झुमका झुमका बि तवांखे कहिड़े कैरेट जा खपनि ॿावीह चारि साढे चारि ग्राम में न ठीकु आहे त उहो त यैलो गोल्ड में ई सुहिणा लॻंदा ठीकु आहे त तव्हां चेन यैलो गोल्ड आहे न त हिनजो बि त इहो बि थी वियो अछा हाणे अचो न मुंडी ते त अॼुकल्ह मुंडी जेका आहे सा ॿुड़िन वारी डायमंड मुंडी वधीक हलंदी आहे त उहा वधीक सुहिणी लॻंदी हा ठीकु आहे ऐं उन जो वेट अंदाज़े टे टे टे टे खां चारि सफिशंट आहे मुंहिंजे हिसाब सां हूअं त ॿ ग्राम हलंदो आहे पर न टे खां चारि ग्राम वधीक करण जी ज़रूरत कोन्हे टे खां चारि ग्राम जो डायमंड वारो ठीकु आहे न हाणे मां छा थो कयां हिननि चेनिन जा टे चारि डिज़ाइनूं कढी करे तव्हांखे वाट्सअप ते फोटो मोकिलियां थो हा वाट्सअप मोकिलियां थो त पोइ तव्हां ॾिसी करे घर में सलाहु करे पोइ तव्हां कंफर्म कजो ऐं कंफर्म करण खां पोइ हिकु दफ़ा दुकान ते अची करे थोरो ॾिसी बि वठिजो त कंफर्म थिए फैमिली खे बि वठी अचो ऐं नियाणी खे बि वठी अचो त छा नियाणी ॾिसंदी त नियाणी खे बि संतोष थिए न ठीकु आहे न त इहो मां तव्हांखे हाणे न पंज ॾह मिंटे में मोकलियांव थो पोइ तव्हां घर सलाहु करे सुभाणे परीअ जॾहिं तव्हांखे टाइम मिले मूंखे फोन करे अचिजो त मां हुते हाज़िर हुवां केॾी महिल मां भई ॿाहिरि वियो हुजां बाज़ारि में कम सां या त लंच करणु पियो वञा मानी खाइणु पियो वञा त मूंखे फोन करे अचिजो त पोइ पाण फाइनल करे छॾींदासीं ऐं पोइ उन टाइम ते जेको रेट हूंदो उहो लॻाईंदासीं बाक़ी घड़ाई त फिक्स आहे नव सौ ऐं सोरहं सौ त यैलो गोल्ड जी न नव सौ रुपया ऐं रोज़ गोल्ड जी सोरहं सौ रुपया ठीकु आहे न त पोइ मां मोकलियांव तो ठीकु आहे जी जी जी जी महिरबानी अछा महिरबानी